हां जि'यां कि इत्थै पुच्छे दा ऐ कि तुआढ़े लाह्के च केह् केह् कम्म होने चाहिदे ऐं कि कि'यां सानूं इत्थै टूरिजम जेह्ड़ा ऐ प्रमोट करी सकदे ऐ पिछड़े लाह्कें च ग्रांईं लाह्कें च ते साढ़े इत्थै लाह्के च बी काफी अच्छी अच्छी जगह ऐ घूमने बास्तै ते लोक जेह्ड़े आइयै इत्थै काफी मनोरंजन करी सकदे ऐ अपना जि'यां इत्थै साढ़े मानसर ऐ काफी मानसर झील ऐ बड़ी इक जेह्ड़ी ऐ प्रसिद्ध मानसर झील ऐ बोटिंग बी करदे मच्छियां बी ऐ उत्थै काफी लोकें दी देवतें दी जगह बी ऐ बड़े मन्दर बड़े सारे मन्दर ऐ उत्थै ते केईं लोक ते उत्थै ब्याह् शादियां जेह्ड़े फंक्शन बी करदे ऐ ते जिसले मतलब कि लोग छवील बी लांदे ऐ काफी सारे काफी इक प्रसिद्ध जगह मानसर इत्थै गौरमैंट जेह्ड़ी ऐ उस्सी इक मानसर एरिया गी परमोट करना चाहिदा तां कि मते शा मते लोक जेह्ड़े ऐं इत्थै आह्न इत्थै दी खूबसूरती दिक्खन ते जेह्ड़े इत्थै मानसर झील जेह्ड़ी काफी फेमस ऐ इत्थै साढ़े लोकें दी इत्थै मान्यता ऐ कि झील च इक सोने दी मच्छी ऐ जेह्दे च लोग मिन्नत इत्थै बाह्वेआं दी जगह बी ऐ लोग उत्थै काफी मन्नतां मुन्नतां बी मंगदे ऐ ओह्दे गै मानसर दे कोल गै इक जगह ऐ इत्थै मनवाल करियै उत्थै राजेआं दे बड़े सारे किले ऐं पराने पराने किले ऐं खुल्ले मदान ऐ बच्चे खेढ़दे उत्थै ते लोक जेह्ड़े ऐ उत्थै काफी घूमन फिरन आई सकदे ऐ किले बगैरा दिक्खन इत्थै मंदर बी ऐ इक शिवजी दा शिवजी दा मंदर बी ऐ उत्थै ते जि'यां अस बी गेदे ही उत्थै घूमन काफी गे काफी मजा आया उत्थै दिक्खने दा मनवाल जगह गी होर उत्थै साढ़े लाह्के च इक झझर कोटली बी ऐ जगह जेह्ड़ी केह् साढ़े लाह्कै च काफी मश्हूर ऐ पर गौरमैंट गी जेह्ड़ा ऐ कि दस्सना लोकें नू दस्सना चाहिदा ऐ कि लोकें गी दस्सना चाहिदा ऐ कि जि'नें गी लोकें गी जि'नें गी इतिहास च कुसै गी कुसै गी इतिहास च अगर इंटरस्ट होए ओह् ऐसी जगह डोगरा कल्चर दिक्खने दि कुसै गी अगर शौक ऐ मतलब कुसै गी ते ओह् मनवाल आई सकदा ऐ जां बसोली जेह्ड़ी ऐ जगह ऐ ओह्बी काफी अच्छी जगह ऐ उत्थै जाई सकदा ऐ उत्थै बसोली च बसोली सबतू प्रसिद्ध ऐ अपने डोगरा कल्चर दा जेह्ड़ा आर्ट ऐ जेह्ड़ा पराना आर्ट ही जां फिर अपनी पेंटिंग शेंटिंगां जेह्ड़ियां होंदियां परानियां अपने डोगरें दियां राजें दियां ओह् दिक्खने बास्तै जि''नें गी जि'नें गी शौक ऐ ओह् आई सकदे ऐ ते होर बी इत्थै काफी सारी जगह जि'यां इत्थै काफी प्हाढ़ी लाह्के बी ऐ जिनां नूं इक आखदे कि अडवैंचर करने दा जि'नें गी शौक ऐ ओह् इत्थै आइयै काफी हाईकिंग बगैरा जेह्ड़ी होंदी ते चढ़ाई चढुई करी सकदे ऐ कैंप इत्थै कैंपिंग करने बास्तै बी काफी जगह ऐ ते इत्थै जेह्ड़े लोकल लोग ऐ उऐ जैदा जंदे ऐ ते गौरमैंट गी ते लोकें गी बी प्रमोट करना चाहिदा अपने जेह्ड़ा एह् एरिया ऐ सारा जेह्ड़ा बी अपना सारे जि'ले ऐ जिन्ने बी साढ़े इत्थै प्रसिद्ध जेह्ड़े जगह ऐ सारियां प्रमोट करनियां चाहिदियां लोकें गी तां कि मते शा मते लोग जेह्ड़े बाह्रूं इत्थै आह्न ते उ'नें गी बी साढ़े डोगरा कल्चर दे बारे च पता लग्गे ते कि'यां पराने लोक जि'यां जि'यां लोग बाकी श्रीनगर आह्ली साइड़ लोग फिरन जंदे ऐ उ'आं गै फिर लोग इत्थै टूरिजम जेह्ड़ा श्रीनगर आह्ली साइड़ काफी जैदा ऐ उ'आं गै इत्थै बी जेह्ड़ा टूरिजम बद्धै ते लोकां नू गोरमैंट नू जेह्ड़ा अच्छी तरह इ'यै जेही जगह दी सफाई बगैरा रक्खनी चाहिदी ऐ उ'नें गी इक जेह्ड़ी ऐ डवैलपमैंट करनी चाहिदी ऐ काफी अच्छी तरह लोकें गी दस्सना चाहिदा कि इत्थै बी कुछ ऐ जित्थै लोग अपना आइयै मनोरंजन करी सकदे ऐ हून जि'यां मेन जेह्ड़ा सांबा ऐ सांबे दा किला जेह्ड़ा उत्थै बी लोग आइयै ते अपने पराने जेह्ड़े जो बी क्हानी ऐ जो बी इत्थै होए दा ओह्दे बारे च जाह्न सकदे ऐं दिक्ख सकदे ऐं उत्थै कि कि'यां कि'यां केह् होंदा ही पैह्लें जमाने च इत्थै सांबे च ते होर इत्थै होर बी काफी सारी जगह ऐ जो इत्थै इक पार्क बी ऐ जित्थै लोग आइयै ते इक जेह्ड़ा शामीं बेल्लै अपना मनोरंजन करी सकदे ऐ ते